اردو زبان اس کی تاریخ بہت پرانی ہے یہ کم سے کم چار سو سال پرانی زبان ہے یہ ایک ایسی زبان ہے جو کئی زبانوں کا مجموعہ ہے اس میں عربک زبان فارسی زبان اور ہندی زبان کے الفاظ کے مجموعے سے بنی یہ زبان اس اس کا نام اردو پڑا اور یہ زبان اس کے لفظی معنیٰ لشکر کے ہیں اور لشکر میں لشکر جب بنتا ہے تو کئی لوگوں سے مل کر بنتا ہے اسی طرح اردو زبان بھی کئی زبانوں سے مل کر بنی اس وجہ سے اس کا نام اردو پڑا

کئی جب زبانیں بولے جانے لگیں ہندی کبھی فارسی بولی گئی کبھی انگلش بولی گئی کبھی عربک بولی گئی اور فارسی بولنے والا عربک نہ سمجھ سکا عربک بولنے والا فارسی نہ سمجھ سکا سنسکرت بولنے والا ہندی نہ سمجھ سکا تو قدرتی طور پر ایک ایسی زبان وجود میں آئی جو ان تمام زبانوں کا مجموعہ تھی ان تمام زبانوں کے الفاظ زبانوں میں شامل ہوئے اس کی وجہ سے لوگ اس لوگوں نے اردو زبان کو بولنا پسند کیا اور یہ وقت کے ساتھ اور آج اردو زبان اس اس سے بدل گئی ہے کہ اس میں لوگ لوگوں نے انگلش کو شامل کر دیا ہے اس وجہ سے اردو زبان بدل گئی ہے